हा जय झूलेलाल साईं हा साईं हा साईं जी जी हा साईं कहिड़े स्कूल में पढ़ंदो आहे साईं शिकागो में पढ़ंदो आहे साईं मुंहिंजे ऐं मां त होॾे वेंदो रहंदो आहियां मुंहिंजा हुतां जा ॿार आहिनि चङा हा साईं मां हुते वेंदो आहियां टाइम कहिड़ो आहे तव्हांजे ॿार जो सतें बजे खां हिक बजे ताईं हा साईं मां हिकिड़ी शिफ्ट छॾींदो आहियां सते बजे खां शिकागो स्कूल में छॾींदो आहियां साईं अंदर वञी करे पूरो साईं मां हॉस्पीटल लाइन में छॾींदो आहियां खैबल लाइन में छॾींदो आहियां अछा अछा हा साईं अछा अछा हा हा साईं हूअ पूरी गैरंटी असांजी रहंदी जी जी अछा अछा जी जी साईं बिल्कुल बिल्कुल हुन लाइ चिंता ई न कयो बिल्कुल हा हा साईं मां हजा साईं मां तव्हांखां हज़ार रुपया वठंदुमि महीनो हैलो मां साईं तव्हांखा हज़ार रुपया महीना वठंदुमि तव्हांजे ॿार खे स्कूल में छॾे बि ईंदुमि ऐं सुबुह जो सतें बजे छॾण बि ईंदोमांसि ऐं हिक बजे वठी बि ईंदोमांसि मां छहनि छह चालीहनि ते वठणु ईंदमि साईं तव्हांजे छोकिरे खे हा हुतां बि जी जी जी न मां सांई तव्हांजे तव्हांजे ॿारनि जी पूरी गैरंटी रहंदी साईं बिल्कुल दरवाजे ते ई छॾे ईंदोमांव तव्हांजे ॿारनि खे मां वॉचमैन खे बि हिते पंजाह सठि रुपया ॾेई छॾी आहिनि की मां पंहिंजे ॿार जेको ऑटो में वठी अचां हुन खे स्कूल में अंदरि छॾे अचां तव्हांजे ॿार खे बिल्कुल मां अंदरि छॾे ईंदुमि वॉचमैननि जे हथु करे हुन खां पोइ ई मां ईंदो आहियां साईं तव्हांजो ॿारु बिल्कुल ई सुरक्षित स्कूल वेंदो हुन जी चिंता ई न कयो साईं ऐं मां पंहिंजे बि ऑटो में वधीक ॿार बि न खणंदो आहियां लिमिट ॿार खणंदो आहियां ऐं ॾाढे बढ़िया तरीक़े सां वठी वेंदो आहियां ॿारनि खे तकलीफ़ अचणु न ॾींदो आहियां न न साईं हाणे गुंजाइश न साईं उहा सही ॻाल्हि आहे तव्हांजी पर असांजो बि पेटु लॻलि आहे तव्हां बि समुझो था पिया ऑटो ही तेल हेॾो महांगो केॾो थी वियो आहे

जी जी जी जी साईं मां उहा ॻाल्हि त मञा थो लेकिन जी जी साईं उहा त सभिनि जी ॻाल्हि आहे साईं असांजा बि ॿार लॻलि आहिनि की तव्हां बि ॾिसो कुझु जीअं हुजे तव्हांखे जीअं समुझ में अचे त हुन जे हिसाब सां ॿुधायो त मां बि तव्हां खां किराया भाड़ा बि इलाही था लॻनि अॼुकल्ह छा कयूं ऑटो जा मेनटैन्ट्स बि थो लॻे थो इलाही तेल डीजल महांगो थी वियो आहे भाई समुझंदासीं लेकिन साईं तव्हां साईं साईं असांजी बि ॻाल्हि समुझो न साईं हा साईं हुन जी बसि झूलण जे ई आसिरे पिया था हलऊं हा हा साईं बिल्कुल बिल्कुल साईं हा हा जय झूलेलाल जय झूले